नमस्ते नमस्ते जी बोलिए हाँ हाँ हाँ हाँ मिल जाएगा मैम बोलिए

कौनसा फूल चाहिए हाँ गुलाब वग़ेरह का हो गया गुलाब उलाब हो गया अड़हुल का फूल हो गया

हाँ तो आपका यह मैडम आपको गुलाब का फूल का दाम है पाँच सौ रुपये अड़हुल का दाम है एक हज़ार और गजला का दाम है पंद्रह सौ अरे बहुत हो गया तो मैं डिस्काउंट कर दूँगी ऐसी बात नहीं है लेनी आएँगी तब ना हाँ हाँ कम हो जाएगा आपको जब लेना लेने आएंगी तो कम कर देंगे

किसकी शादी पड़ा है मैडम अच्छा आपकी लड़की की शादी पड़ी है हाँ हाँ कम हो जाएगा आपका यह पाँच सौ रुपये किलो है अड़हुल का फूल है तो आपका लग जाएगा बहुत होगा तो चार सौ रुपये लग जाएगा गुलाब का है एक हज़ार है तो छः सौ रुपये लग जाएगा हाँ कितना सजाने आएंगे दो तीन आदमी आएंगे भेज देंगे आपका जयमाल वग़ेरह सजाना है क्या अच्छा हाँ हाँ लेकिन वह जयमाल सजने के लिए उसका अलग से चार्ज लगेगा मैडम लग जाएगा कम से कम दस हज़ार रुपये लग जाएगा जयमाल की सजावट के लिए हाँ हाँ कम कर देंगे दे दीजिएगा आठ हज़ार तक हाँ हाँ ठीक नहीं

मैम हमको ठीक है नमस्ते नम